تعليم ہو يا روزگار يا قيادت كا كام ہو سينٹرل دہلى كو نوجوانوں كے ليے خوب فكر كرنى چاہيے كيونكہ يہ ايک ايسا اہم مسئلہ ہے جو تقريباً تمام نوجوانوں كو درپيش ہے كيونكہ نا ہى ہم لوگوں كے پاس اعلىٰ تعليم ہے اور اگر تعليم ہے بھى تو بےروزگارى اتى زيادہ ہو چكى ہے كہ ايسی تعليم كا وہ نوجوان كيا كريں گے حكومت كو پيشہ ورى اور ہنن مندى كى ٹرف بھى توجہ دينے كى ضرورت ہے اور اسى طرح انٹرپرونشپ كى تعمیر بھى نوجوانوں كے ليے مفيد ثابت ہو سكتى ہے جب كہ سنٹرل دہلى اپنے ان نوجوانوں كى فكر كرے جو ابھى تک تعليم يافتہ ہونے كے باوجود بےروزگار والوں زندگى گزار رہے ہيں اور ان كى زندگى مشكل حالات سے گزر رہى ہے